जोंनि हादाबाव जोंनि हादाबाव बाथौ धोरोमखौ गाहाय धोरोम फालिनाय जायो थेवबो आङो बे धोरोमखौ फुजिनाय जायाखै जोंहा कृष्ण गुरुखौसो खुलुमनाय जायो फालिनाय जायो बिनि सोमोन्दै आं फंनै फंसे बुंनोसै कृष्ण गुरु खौ जों फुङाव दुगैनानै खुलुमो आरो बेलासिनि बा रिंगायाव खुलुमो आरो बाराया मंगलबाराव मिरामिस जायो फालिनांगौ जायो मासाव खेबसे खेबसे फुजा होयो आरो बोसोराव खेबसे फुजा होनांगौ जोंनि कृष्ण गुरु धोरोमाव आरो जोङो फुजाखौ जेवारि सावो बिबार होयो धुप सलाइ बेल' नांगौ जायो जोंनि धोरोमनि कृष्ण गुरु धोरोमनि फुजा होनायाव बेनो